राज्य के इतिहास और संस्कृति के बारे जानने में रुची रखने वाले पर्यटकों के लिए संग्रहालयों और सांस्कृतिक केंद्र जयपुर में है अगर आपको जयपुर का इतिहास जानना है तो आपको आमेर आना चाहिए जयगढ़ आना चाहिए नाहरगढ़ आना चाहिए यहाँ से आपको जयपुर का इतिहास जानने को मिलेगा रामनिवास बाघ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ से इतिहास जानने को मिलेगा ये विकल्प हैं जयपुर में अगर कोई जयपुर में इतिहास जानना चाहता है तो इन स्थानों पर घूमना चाहिए